नंगौ आंनि जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायाव सोना सोनारनाय जायो मानोना जों जों मो मोना मोनाबिलि जानाय लोगो जोङो बाल्ब जालायनो थाखाइ जोंनो कारेन्टनि गोनांथि जायो आरो जों फरायनाइ फरायनायमल' नङा आरो जोंनो किटचेनफोरावबो जोंनो लाइटनि गोनांथि जायो आरो जोनो गरम बोथोराव गरम बोथोराव जोंनो फेन फेननि थाखाइ जोंनो मोब्लिबनि गोनांथि फेन सालाइनो एबा फ्रिस आरो दिलिब बेफोरबायदिनो कुलार आरो सोरबा एसि सालायो आरो बेनि लोगोसे गोबां सोरबा हिटार सलाइयो बेफोर बायदि दं वाशिं मेचिन सालाइनो मोब्लिबनि गोनांथि जायो जोंनिया पावार कार्डनि टाइमआव जों बेफोरबायदिनो असुबिदा असुबिदा असुबिदायाव जों गोलैयो मानोना जों आगोलनिबायदि दानिया बिफोरबायदियाव जों लेम्फ बा केन्डेल बेफोर बायदि बहुद खम सलियोसै दानिया बेबायदि सलिनाय जाला बिनिखायनो जों दायो मानसि दानि मानसिफोरा खिसुमाना इनभाइटार इउस खालामो जाहाथे जों पावार कार्डनि टाइमआव इउस खालामनो हायो आरो जोङो इनभाटार इउस खाल इनभे इनटारप्रेटार इनभेटार ओंखारनायनिफ्राय जों बहुद मोजां मोजां जायोजे पावार कार्ड टाइमआव जों इनभाटार जों इउस खालामनो हायो माखासे जों लाइट लाइट इउस खालामनो मबाइल चार्जनि इउस खालाम मबाइल चार्स खालामनो थाखाइ पावार बेंक चार्स खालामनो आरो जों मोब्लिबदों जों गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो जेरै जों अनलाइन माबा मोब्लिब अनलाइन जों कम्पिटारफ्राव नांगौ जायो बेफ्रावबो जों प्रिनटार प्रिनटार सालाइनो थाखाय नांगौ जायो कम्पिटार सलाइनो थाखाय जों मोब्लिबनि गोनांथि आरो बिदि बेफोरबायदिनो जों गोबां गोबां खामानियाव जों मोब्लिबखो इउस खालामनो हायो